بچوں کے لئے دو تربیت گاہ ہے ایک گھر دوسرا اسکول گھر میں ماں بچوں کی تربیت کرتی ہے انہیں رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور اسکول میں ٹیچرس بچوں کی تربیت کرتی ہیں انہیں کپڑا پہننا کھانا کھانا دوسرے سے کیسے بات کیا جاتا ہے تہذیب دیتی ہیں اور دوسروں کی آدر کرنا سمان کرنا سکھاتی ہیں اور آج کل اسکولوں میں ٹیچرس سب اپنا بس کام سمجھتی ہیں کہ بچوں کو پڑھایا چلا گیا بھلے ہی بچے سیکھیں یا نہ سیکھیں یہ چیزیں آج اسکول سے غائب ہیں